हेलो तिवारी बुक सॉप हाँ सर मैं भार्गव कोचिन्ग इन्स्टिट्यूट से बोल रही हूँ मुझे कुछ बुक्स की ज़रूरत है तो मुझे पूछना है कि आपके पास वह अवेलेबल हो जाएँगी कि नहीं

जी सर यह पुलिस आरक्षण की जो भर्ती निकली है इसकी जो अभी यह लेटेस्ट बुक है अभी करंट की वह मिल जाएगी क्या उसके मुझे पाँच पीस चाहिए जी और नेट की बुक चाहिए वह सब्जेक्टवाइज चाहिए दो तीन सब्जेक्ट की चाहिए थी जैसे संस्कृत और सोसलॉजी का संस्कृत सोशलॉजी और पॉलिटिकल साइन्स की चाहिए नेट की बुक ओ जितन मतलब जितना लगे वन वीक में हो जाए तो अवेलेबल वह मुझे एक ही पीस चाहिए सर जी और यह मुझे लुसेंट चाहिए लुसेंट वार्षिकी उसकी सब्जेक्ट में हिंदी की चाहिए लुसेंट हिंदी यह मिल जाएँगी आपके पास लू लू लुसेंट लुसेंट की बुक चाहिए लुसेंट

लुसेंट की मेन चाहिए वार्षिकी वाली और उसकी लुसेंट की हिंदी चाहिए यह एक एक पीस चाहिए सर अच्छा तो ठीक तो फ़िर मैं आपको एड्रेस व्हाट्सअप कर दूँगी तो आप यह पुलिस आरक्षक वाली इसके पाँच पीस और नेट की जो संस्कृत की आपके पास है और यह लुसेंट की इसको करवा दीजिएगा डिलीवर करवा दीजिएगा फ़िर मैं पेमेन्ट कर दूँगी ओके ओके थैंक यू सर थैंक यू जी